جی مٹی کے برتنوں کے استعمال کے بہت سارے فائدے ہیں جو صحت ماحول اور کھانے کے ذائقے پر مثبت اثرات ڈالتے ہیں مٹی کے برتن قدرتی مواد سے بنائے جاتے ہیں جس میں کیمیکل نہیں ہوتے ہیں اس وجہ سے ان میں پکایا گیا کھانا صحت کے لیے مفید اور بہتر ہوتا ہے مٹی کے برتن غذا کے اور پکوان کے ذائقے کو بہتر بناتے ہیں مٹی کے برتن کھانے کے ذائقے کو بہتر بناتے ہیں کیونکہ یہ کھانے میں ہلکی سی مٹی کی خوشبو شامل کرتے ہیں جو کھانے کو مزید لذیذ بناتے ہیں مٹی کے برتنوں کے استعمال سے نہ صرف کھانے کے ذائقے میں بہتری آتی ہے بلکہ یہ صحت کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مفید اور کار آمد ہے